हाँ जी मैम नमस्कार हाँ जी मैम ट्रेवल एजेंसी से बात कर रहा हूँ बताएँ जी मैम घुमा देंगे कितने लोग हो आप दस लोग आ रहे हैं तो मैम आपके लिए भी बस वग़ैरह भी लगेगी फिर आपके लिए जी मैम तो आप क्या क्या घूमना चाहेंगी मैम मैम देखो इंदौर में सबसे ज़्यादा हमारा प्रसिद्ध है वह है खजराना गणेश मंदिर है राजवाड़ा पैलेस है लाल बाग़ पैलेस है कमला नेहरु प्राणी संग्रहालय है ऐसे बहुत सारे अन्नपूर्णा टेम्पल भी है काँच मंदिर भी है बड़ा गणपति मंदिर है गाँधी हॉल है ऐसे कई सारे प्लेसेस ऐसे है मैम जहाँ पर आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और मैम आपको समथिंग इंदौर घूमने के लिए लगभग आपको पूरा एक हफ़्ते का समय लेकर आना पड़ेगा मैम तभी आप पूरा इंदौर घूम पाएँगी मैम आप उस चीज़ की बिल्कुल भी फिक़्र मत करिए हमारी एजेंसी आपको सुबह होटल से पिक करके नहीं पूरा इंदौर आपको घूमाएगी एक से एक बढ़िया लज़ीज़ रेस्टोरेंट में भी आपको लंच डिनर सब सब कुछ कराया जाएगा मैम और आपका जो इंदौर है वह बिल्कुल बढ़िया तरीक़े से हम आपको पूरा घुमाएँगे मैम जी मैम और आपका जो भी सब कुछ है काँच मंदिर वग़ैरह सब हम आपको घुमाएँगे ठीक है मैम